पचास हज़ार पाँच लाख चालीस हज़ार पाँच सौ पैंतालीस छः लाख पचास हज़ार साठ हज़ार पाँच हज़ार तीन सौ चवालीस